मां रलगाॾीअ जो जिते यात्रा जो सुवाल आहे त मां इंडिया जा सभई जेके तीर्थ सभई स्थान घुमी चुको आहियां मां ट्रेन में कश्मीर ताईं वञी चुको आहियां मां ट्रेन में इस्ट में दार्जिलिंग ताईं वञी चुको आहियां मां वेस्ट में मुंबई ताईं ऐं राजस्थान ताईं साउथ में रामेश्वर ताईं मां ट्रेन में ई सफ़र कयो आहे ऐं ट्रेन में सफ़र कंदे बाक़ी एॾो आनंद ईंदो आहे ऐं ट्रेन जी यात्राई में मां रही करे ई सॼो देश जो मां सॼो अ रटन कयो आहे सॼे देश जी मां यात्रा कई आहे ऐं ट्रेन में कई आहे